आं गाइखेरखौ लानो नागिरदोंमोन गाइखेर गाइखेरखौ लानो नागिरदोंमोन आं बाजै गाइखेरखौ बेसेबां लानोमोन आङो बेसेबां बारायखो बेसेबां बारायखो बेसेबां

हाब एफाग्राब बारायबाय दानो दाखालैसो आङो फसिस थाखानि लांदोंमोन दानो एसेबां बाराय थारबाय एसे खमायजाया एसे खमायदो बाजै हाब दाखालैसो फसिस थाखानि लांनाया दानो थाइबा बारायबावबाय नोङो थ्रिस थाखा जाखाबाय बांद्रायथारो हाय बांद्रायथारो दे होम्बालाय आङो दस्रानाव लानोसै नोंनाव लाला आङो

जायखिजाया ओरै गिदिंनानै फैनानै मोनाबा लाफैनाय जागोन आरो गाज्रि दामोन दसेल' दोनथ'बाल नोंबो बुजिथारला नामा दसेल' दोन्थ' दा मोनाबा नांनायालाय नांथारगौमोनहाय बाजै नोंलाय माथो दसेल' दोन्थ'बाल इसे अन्नानै होम्बालाय दानहरनोसै आङो दानहरनोसै आङो